म्हजो आवडीचो खेळ म्हणल्यार वॉलिबॉल म्हाका तो पळोवपाकूय आवडटा आनी खेळपाकय आवडटा हांव कॉलेजीन आसतना हो खेळ खूब खेळील्ले आसा आनी स्पर्धेंनी भाग भायर सरता त्या स्पर्धेंनी भागूय घेतलो आसा